हाँ मैं अ अपने नुस्खे अ यू खुद अ यूज़ करती हूँँ जैसे कि बाकी लोग हैं तो अ उनके स्वाद से मेरा स्वाद काफ़ी अलग है और मैं अपने स्वाद के अनुसार ही अ भोजन बनाती हूँ मुझे जो पसंद है मैं जैसा स्वाद अपना रखती हूँ तो क्योंकि काफी लोग होते हैं परिवार में भी अलग अ सबके स्वाद होते हैं कुछ लोग तीखा खाते हैं कुछ बहुत कम तीखा खाते हैं और मुझे अ मीडियम पसंद है न ज्यादा तीखा और न ज्यादा कम तो उस हिसाब से मैं अपना भोजन बनाती हूँ और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अ मार्केट में आपको शुद्ध नहीं मिलती घर के आप खुद बनाओगे तो वो ज़्यादा फायदे भी करते है और अ अच्छा स्वाद भी देते हैं भोजन बनाना जैसे कि अपन भोजन पकातें हैं तो बाहर का जो तेल होता है वो भी शुद्ध नहीं रहता है तो मेरा एक अ जो सुझाव है बाकी सब के लिए भी सुधार करना है इसमें कि अगर आप सरसों का तेल घर का सरसों का तेल उसमें यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा स्वाद भी आएगा और आपको फायदा भी करेगा तो इस प्रकार से मैं अपना स्वाद रखती हूँ और अपना भोजन स्वयं बनाती हूँ